हांव म्हजें काम मनी ट्रांसफर बीन सगळें अकावंट्स बीन सगळें पळोवपाचें सो एकदां अशेंच पेमँट ट्रांसफर करतालें कोणाक तरी तेन्ना एक चुकून किदें आलें चुकून कोणाक तरी बाय मिस् चुकून आनी कोणाक पयशे गेले गेले केले अमावंट कितलो पन्नास हजार आशिल्लो कमीय बी नाशिल्लें की हें करपाक आतां ताका गेले पयशे पन्नास हजार आतां किदें करया कांयच समजना सराक सांगलें आमच्या ताका सांगल्यार तो म्हणपाक लागलो तूं आतां कशे केला पन्नास हजार तुजे आपूण सॅलरींतल्यान कट करता पगारांतल्यान तुजे पयशे कट करता आनी घेता म्हुणून म्हाका सामकें रडपाक आयलें किद्याक पयशे खूब न्ही ते पन्नास हजार म्हणटकच खूब जाले ते सो किदें करूं कांयच समजना आलें मागीर त्या मनशा कडे उलोवन पयलें तूं पयशे धाडटा काय म्हुणून ते तो पयशे धाडटा म्हणलें पयली एकदां तेणें आनी तो मनीस फोनूच घेना आलो कितलो फोन केलो ताका तो कसोच फोन घेना आलो दुसरे दिसा फोन केलो ताका जाल्यार तो फोनूच घेना आलो आनी मागीर ताचो फोन बंद येवंक लागलो मागीर किदें चिंतलें तेजें म्हाका ऑफीस खबर आशिल्लें त्या मनशाचें सो हांव त्या ऑफिसान गेलें ताज्या कडेन आनी ताका सांगलें पळय म्हज्या कडेन अशी भान चुकून म्हज्या कडेन ही मिस्टेक जाली चूक जाली की म्हाज म्हजे तुका चुकून पन्नास हजार गेले कमी न्ही न्ही ते पयशे खूब पयशे ते मातशे प्लीज ते परत धाड न्ही म्हाका म्हुणू अशें सांगलें हांवें तेका एन ताका खूब रिक्वॅस केली की मातशें परत पयशे धाड मागीर जेन्ना हांव तेज्या ऑफिसान गेलें तेन्ना ताणें आयकलें आनी म्हाका म्हुणूंक लागलो बरें आपूण धाडटा पयशे ते म्हुणून आनी मागीर ताणें म्हाका ते पयशे धाडले परत सो हांव मागीर सराक सांगलें पय ताणें पयशे धाडले परत सो आतां जालें तें जालें हें जालें म्हुणून पयशे आमकां परत आयले सो कांय चूक जावना म्हुणून ती सो सरान मागीर म्हणलें आं बरें म्हुणून